मां हिननि कलर पेंसिलुनि जे बारे में जेतिरो ॻाल्हायां ओतिरो घटि थींदो छो कि हिननि कलर पेंसिलुनि जो इस्तेमालु नंढे खां वठी वॾे वॾे माण्हुनि ताईं सभु ॼणा कंदा आहिनि असां नंढे ॿारनि खे ॿुधाए सघंदा आहियूं की इहे कलर पेंसिलूं असां किथे इस्तेमालु कंदा आहियूं कहिड़ो कलर कहिड़ो हूंदो आहे ऐं ऊंअ जेके सोचींदा आहिनि उहो नंढा ॿार पंहिंजे सोच मां कढी करे उहो चित्र बि ठाहे सघंदा आहिनि ऐं वॾा माण्हू जेके हूंदा आहिनि उहो हिन कलर पेंसिलुनि जे करे नवां नवां चित्र ठाही करे मशहूर बि थी सघंदा आहिनि उन चित्र जेके सुठी पेंसिलुनि सां ठहियलु हूंदा आहिनि जंहिंसां कलर जाम सुठी तरीके सां बीहंदो आहे उहे माण्हू वधीक मशहूरु थी सघंदा आहिनि ऐं असां इन कलर पेंसिलुनि खे किथे बि खणी करे वञी सघंदा आहियूं असां जीअं कलर पेंसिलुनि खां किथे बि वेही करे कुझु बि चित्र ठाहे सघंदा आहियूं ऐं हुननि सां नवां नवां चित्र ठाहे करे किथे विकिणी बि सघंदा आहियूं या किथे असां सोशल मीडिया ते बि विझी सघंदा आहियूं